में चूड़िया लेने गी गेई बजार ते दिक्खियां दकानां चूड़ियां बड़ियां शैल शैल लग्गन मन करै एह् बी लेई लैं ओह् बी लेई लैं ते बडियां सोहनियां सोहनियां चूड़ियां ते रेट पुच्छे ते चूड़ियां बड़ियां मैंह्गियां मन करै कि लेई लैं पर फिर बी इयां दिक्खियां बिच लेइयां किश लैनियां बी जरुरी ही बर्ते च चूड़ियां लेइयां थोह्ड़ी जेहियां फिर जिसलै में लेइयै ते घर आई गेई दिक्खियां मेरिये दरानी होर बडियां चूड़ियां शैल शैल लेई दी जां मेरियां मेकी लग्गै गै नेई ऐ शैल फिर में अपने इत्थै लागे हट्टिया गेई ते उत्थुआं और लेई आंदियां लेई लेइयां में होर चूड़ियां बर्ते च पाइयां शैल चूडियां शैल त्यार त्योर होई गे दे असी ते मैंह्दी आहली कुड़ी गी सद्देआ ते आई ओह् मैंहदी लाई उनें घट्ट घट्ट ही लाई ही उनें मैंहदी इयां में है औऱ ला हां न्हेरा होआ दा ते दिक्खो अजकल बजार मंहगाई बी बड़ी ऐ केह् करना फ्हिरी चूड़ियां चाडियां लेई लेइयां बडियां शैल लग्गियां चूड़ियां सारे आक्खन शैल ना चूड़ियां बड़ियां शैल चूड़ियां तू पाई दियां कुत्थूं लेइयां सारियां मिकी पुच्छन मे आखेआ में फलानी दकान उपरा लेइयां इन्ने दियां लेइया ते आक्खन असें बी लैनियां में आखेआ ठीक ऐ लैओ जेइये तुस बी लेई लैओ शैल लब्भी गेइयां ते हां में उनें ई दकाना दा नां नू बी सनाई ओड़ेआ रेट बी दस्सी ओड़ेआ डेढ़ सौ डेढ सौ रपये दे सैट्ट हे ते ओह्बी गेइयां हून नमी लेई आंदियां दुए दिन गेइयां फिर लैने गी जनानियां इक दूए दी रीस करदियां आक्खदियां उनें एह् जेहियां पाई लेईया ते में बी इयो जेही पानी ऐ दिक्खियै ते बड़ी शैल हियां